हेल' मा मानो फन खालामदों दिनैलाय मा गोसोखांदों नै माबा गय गायनायनि माबा खोनादोंमोन आङो नोंनिखौ माबा गय बागान खालामदों ना मादोंनो नोंहा अबेनिफ्राय लाबोदों बिसिबां बिसिबांनि लाबोदों बिसिबां बिसिबांनि लाबोदों बेखौ एसे मिथिनो लुबैदों आं

आमफाय दा एह एह थारमानि नोंखौ गायनाय खोनादों नालाय खाथियावनो ओंखायनो दा आंहाबोथ' गायनो नागिरदों फुलिखौ अबाव लायदों अबाव मादों होननानै बेखौनो खबर लानानै आंहाबो लाबोनो नागिरदोंमोन नालाय बाजाराव रायज्लायदोंमोन होनब्लाथ' आंना बारा गोग्लैदों दा नोंनिया एसे खमआव गोग्लैदों आंबो मोनबावगोन नामा नों लायनाय माहाजोननावनो बेखौनो एसे खबर लानो होननानै आंहाबो दं नालाय हा ओरैनो बेहाय गायनो नागिरदों आं बागान खालामनो नागिरदों खेथि आंहाथ' बुरजा बुरजाथार बाजौ बाजौ बाजौ गाहाम गोग्लैदों आंथ' बेखौ मिथिला दा एफाराब दामआबो गोसा गोसा जाहैबाय नै बेसेनआ नोंना नेगोर खमसिन गोग्लैदों दा दं ना गैया एसे खबर लालायनानै खबर लालायनानै बेखौनो खोन्थाहरदो नामा खाथियावबो थांलायनाय जाया बेखौ फनजोंसो खबर लानाय जाबाय आङो एह एसे खबर लानायलाय एसे खबर लानायनाय औ दे दे औ बेखौनो एसे नोंबो खबर लादो खबर लानानै खोन्थाहरफिनदो दे आंबो खबर लाफिनगोन दे दे होमब्लालाय दोनदो औ दे